गोदोनि दिनावथ' जोंनाव रेडिय' आरो बिदिनो ब्लेक एन्ड अवाइट टिभिफोर दङमोन आरोखि बेयावहाय जोङो बिदिनो सिनेमा नायोमोन गोदोनि फिल्म जेरै शक्तिमान बिदिनो माहोनो महाभारत श्रि कृष्ण बिदिखौ नायोमोन जों ब्लेक एन्ड अवाइटआव मानि कालार टिभिबो दंमोन खिन्थु गामि गंदरसे गंफा गाहामल' थायोमोन आरो कालार टिभिआ गोदो ओमफ्राय नैबे रेडिय'आव बर' रादाब खोनासङोमोन जों साराय सारिथायाव बर' रादाब ओमफ्राय बिदिनो हिन्दी गानफोरबो हरो खोनासङो हिन्दी गानफोरबो नाथाय नैबे दानि जुगाथ' बेराद सोलायबाय दा बिदिनो मबाइलनि फैबाय मबाइलाव जेरखम दा जोङो नैबे क'क्राझाराव दं क'क्राझारनिफ्राय ओरै दिल्ली मुम्बाइफ्राव केमसेनो एक सेकेन्डबो नाङा आरोखि रायज्लाय हरनो हायो मबाइलजों फन हारनानै ओमफ्राय आङो नैबे फेस्बुक मबाइलाव जेरेखमदा फेस्बुक ओंखारबाय अवाटसएप दङ बेहाय बे अवाटसएपआवबो आं गेलेयो बायदिसिना स्टेटास होयो आरोखि फेस्बुकआवबो स्टेटास होयो ओमफ्राय फेस्बुकआव नैबे शर्ट भिडिय'फोर होयो दा इउटुबफ्राव बेदिखौ नायो आरोखि फेस्बुक भिडिय' आवबो मानसिफ्रा बेराद भिडिय' हगारो आं नायो आरोखि नायनानै बेराद मोजां मोनो टाइम पास जायो नैबे साउट इन्डियान सिनेमाफोरखौसो नायो आङो मानसिफोर शेयर खालामनानै हगारनान होनाय आरो बांद्राय गोलाव गोलाव होआ फेस्बुकनिया बिदिनो दस मिनिट फन्द्र मिनिट जायो आरोखि फेस्बुकनि सिनेमाया ओमफ्राय नैबेहाय माहोनो नैबे इउटुबाव नायोब्ला जोङो एसे गोलाव गोलाव सिनेमाखौ बोनानै नायनो हायो आरोखि ओमफ्राय नैबे मा नैबेहाय अवाटसएपफ्रा जेरेखम मानिबा खामानि गोनांथि माबाफोर आरजेन्ट जेरखम माबाफोर लिरनानै हरनोब्ला नैबे अवाटसएपआव हरनो हायो आरोखि जेनेबा आङो बै मानसिफोरनाव हरनो हायो नोंनावबो हरनो हायो बैनावबो हरनो हायो आरोखि अवाटसएप ओमफ्राय नैबे फेस्बुकनाथ' खालि माबा मानोहोन मानसिफोर बांसिन भिडिय' हगारो गावनि रोंगथि रोंनायखौ हगारो स्टेटास हगारो बेरोखोम आरोखि आंबो हगारो फेस्बुकावबो स्टेटास हगारो आं अवाटसएपआवबो स्टेटास होयो बे स्टेटासा जाहैबाय बारा गोलाव जाया बिदिनो एक मिनिट दुइ मिनिट हगारनो हायो आरो फास मिनिट हगारोब्ला जाहैबाय बेराद बुरजा एमबि थाङो ओंखायनो बिनि थाखायनो आं गुसुं गुसुं हगारो आरो स्टेटास फेस्बुकआवबो अवाटसएप आवबो